सुनै हैलो हम सुनलिऐ कि अहाँ एक फिल्म बनाए रहल छिऐ तऽ ओ फिल्मके बारेमे हमरा जानैके छलै कि ओ फिल्म कोन चीज पे अहाँ बनाए रहल छिऐ बोलू हँ ओहिमे अहाँकेँ की रोल छै अहाँ मतलब कोन चीजके रोल लए रहल छिऐ ओहिमे हँ आओर अभिनेत्रीके ओहिमे की रोल छै जेना अभिनेत्री होलै लीडरशिप सॉरी राजनितिकमे छै या फिर ओ प्रजा छै की छै ओहिमे अभिनेत्री

ओहि ओहिमे भ्रष्टाचार देखा रहल छिऐ कि नहि सबसँ मेन छै कि ओहिमे भ्रष्टाचार बिहारमे कते भ्रष्टाचार छै अभी देख रहल छिऐ नहि कोनो डेवलपमेन्ट भेल छै नहि कोनो शिक्षा पे ध्यान देल गेल छै नहि किछु छै तऽ ओहिसब पर कनी विशेष ध्यान दएके अगर मूवी ही रहल छी अहाँ तऽ ओहिसब पर कनी ध्यान दियौ आओर कनी बढ़ावा दियौ जनताके जागरूक करियौ मूवी हँ हँ नहि अहाँ बहुत नीक काम कर रहल छी मूवी बना रहल फिल्म बना रहल छी ई बहुत नीक काम भेल छै हम ओहिके लेल धन्यवाद दए रहल छी की अहाँ बिहारके ध्यानमे राखिके मूवी बनाए रहल छी आओर हम भगवानसँ प्रार्थना करैत छी कि अहाँ मूवी आगे जाए आओर जनताके दिमाग कनी खुलए हँ नहि ई बहुत नीक बात की अहाँ फिल्म बना रहल छि ओहिसँ अच्छा चीज छै जनता तर दिमाग पर जोर पड़तै जनता सोचतै कोनो नेताके चुनै से पहिले की चुनियै की हमरा लेल ठीक छै की नहि ठीक छै ओहा ठीक छै तऽ बहुत बढ़िआँ काम कऽ रहल छी ठीक छै